آج کے ٹائم میں گوتم بدھ نگر ضلع کا ٹرانسپورٹ اتنا زیادہ مہنگا ہے کہ عام آدمی کے بجٹ میں بہت مشکل سے آتا ہے یہی سب چیزیں روز مرہ کی زندگی کو کافی متأثر کرتی ہیں جیسے ریلوے بس اڈہ ایئرپورٹ پھر چاہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہو عام آدمی کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کا بجٹ اٹھانا بہت مشکل ہے اور عام آدمی کو پبلک ٹرانسپورٹ کا بجٹ اٹھانے کے لیے کافی چیلینجنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے اپنی انکم کا آدھے سے زیادہ حصہ کہیں جانا ہو تو اسے ٹرانس پبلک ٹرانسپورٹ کو ہی دینا پڑتا ہے اس سے جڑے اختیارات بہت مہنگے ہیں سرکار کو اس اس کے لیے کچھ سرکار کو عام آدمی کے بجٹ کے بارے میں سوچ کر یہ ٹرانسپورٹ کا بجٹ اختیار کرنا چاہیے